औ ओमफ्राय आं माबायाव बेरायहैनो थांनो नागिरदोंमोन गुवाहाटिआव ओमफ्राय ट्रैननि माबानि बासनि टिकेटआ बेसेबां बेसेबांथाय बारायबाय नामा आं बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन नालाय ओंखायनोथ' आं ट्रैन माबाजों बासजों थांफानो नागिरदोंमोन आरो बेनिखायनो सोंहरदोंमोन गाबोन्नो थांगोन आरो आं फुङावनो औ जायखिजाया आं न'नि लांगोनानिफ्रायनो थांगोन आरो बारा गोजान नंखाया नालाय खाथिखा नालाय न'निफ्रायनो थांगोन जेरावबो ओंखारा थौ थांगोन गुवाहाटियावनो

बेखौनो सोंहरदोंमोन आरो आङो बासखौ गोबावबो जाबाय नालाय बेरायिया बेनिखायनो सोंहरदोंमोन खारखायो दा बासआ खारैयाबो गोबाव जाबायमोन्ना आं खारि बास खारिखौ गोबाव जाबाय मोन्दोंमोन नालाय बेनिखायनो सोंहरदोंमोन आरो आङो बेखौ दाख्लैबो बासखौ बन्द' होन्दोंमोन ना औ औ बासखौ बन्द' होननानै खोन्थादोंमोन्ना दाख्लै गामिनि मानसिया बेनिखायनो टिकेटखौ सोंथावथाव बासखौबो सोंहरबाय आरो आङो इमारजेन्सि थांथारनांगौ नालाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय खबर सबर मोजां